हैलो नमस्ते हाँ बोलिए कौन सा लोन चाहिए हाएँ कस्टमर हाँ तो कौनसा गाड़ी लेना है कौनसा गाड़ी लेना है आप को कोई भी गाड़ी हो क्या उसका नाम नहीं है तुम्हारे पास हाएँ हाँ सब ठीक है अपना लोन ले ने जाओगे तो अपना कागज पत्र सब कुछ इकट्ठा करो इकट्ठा करके बताओ कहाँ कौन कौनसा कागज इकट्ठा हो गया है ओके हो गया हाँ बोलो तुम अपना कागज इकट्ठा करके बोलो आधार कार्ड लगेगा पेन कार्ड लगेगा खाता नंबर लगे पैन कार्ड हाँ ये सब ये सब लगे मोबाइल नंबर ये सब लगेगा हाँ अपना ओके करके बताइए हाँ बोलिए अपना कागज नंबर इकट्ठा करके और बोलिए हमारे पास आइए लोन लेने के लिए हाँ जितना आप के लोन चाहिए उतना मैं दूँगा आपको अपना कागजों के करके आइए हमारे पास

किस लिए गाड़ी लेना चाहते हो परिवार के लिए हाँ तो आओ हाँ कमाने के लिए लिए हो हाँ तो अपना कागज इकट्ठा करके आइए मेरे पास हाँ लेके आओ जल्दी आप जितना जल्दी करिए आइए उतना जल्दी यहाँ से जाएँगे ले के लोन हाँ आपको जल्दी देंगे लोन लेके जाना आप गाड़ी ले लेना हाँ लेके जाना उसमें भी कमाई अपन कम अपना कमाई करो